मैं एक दिन गई बाइक से गई बनवा बाज़ार गई तो मुझे सोनार जब मैं जाती थी तो सोनार का दुकान दिखाई दिया मुझे तो मैं द उसका दुकान मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैं उस दुकान पर जाकर बैठी तो उसको बोला भाई मुझे कान का दिखाइए तो उसने बोला आपको कौनसा चीज़ कान का चाहिए तो मैंने बोला मुझे मुझे झुमका दिखाइए तो उसने भाई झुमका दिखाया तो मेरी लड़की की शादी पड़ी हुई थी मैं उसके लिए कान का खरीदने गई थी तो अपने साथ अपने साथ अपने सांस को ले गई थी तो मेरी सास थी मेरे साथ तो उसको भी कान का पसंद आया तो बोली कि बहू तुम यही कान का ले लो मैं बोली ठीक है मैं बोली भाई कितने का दे रहे हो कान का तो उसने बोला देखो दीदी मैं आपसे सही बता रहा हूँ कि इस कान का मिलेगा तीस हज़ार तीस चालीस हज़ार तक एक कान का होगा आप जब कह रही हो मैं बोला कि इत बहुत महंगा दे रहे हो भाई और थोड़ा थोड़ा कम करो तो बोला चलो तुम तो मेरी मैं तो अपना तुम्हें ग्राहक बना रहा हूँ थोड़ा कम कर दे क्यों नही कम करूँगा अब कम करूँगा तभी तो मेरे दुकान पर आओगी तभी तो लोगी मैं बोली हाँ थोड़ा कम करो तब उसने दस हज़ार रुपये कम किया चालिस हज़ार में दस हज़ार रुपये कम किया तो मेरी बहन ने तो मैं कान का लेकर आई तो शादी पड़ी हुई थी तो मैं उस कान की पहनी पहले तो कोई देखा नही था कान का तो मैं किसी को दिखाई भी नहीं थी बोली कान का बहुत अच्छा है कहाँ पर ली मैं बोली कि मैं बनवा बाज़ार गई थी वहीं पर कान का ली हूँ बोली कितना का पड़ा मैं बोली भाई चालीस हज़ार बोल रहे थे कह रहे थे कि तुम अपना ग्राहक हो तुमको मैं छोड़ दूँगा तो उसने दस हज़ार रुपये कान का छोड़ा तो मेरी बहन ने बोली मेरी बहन ने बोली मुझे कान का ऐसा चलो दिलाओ मैं बोली कि चलो त उसने आया उसने मेरी बहन ने आया है तो मैं बोली चलो तुमको क्यों नहीं दिलवाऊँगी भाई जितना दिलाऊँगी उसका मेरा नाम भी होगा कि देखो की मेरे पास इतना आदमी लेकर आई थी तो मेरी बहन ने गई तो उसने भी देखी कान का उसको भी पसंद आया उस और वह भी ली बहुत अच्छा दे रहा था और कम दाम में दे रहा था ज़्यादा पैसा जैसे मांगता था कह कहने सुनने पर कुछ कम कान का जैसे कुछ कम कर देता था पैसा ऐसा ऐसा करके मैंने बहुत अपने बहन कान का खरीदी तो एक मैं और कान की पहनी तो मेरी बहन मेरे हसबेंड ने पूछा की कान का ली हो क्या मैं बोली हाँ मुझे पसंद है मैं ले ली तो मेरे हसबेंड ने पूछा कि तुम मुझे बताई नहीं कि कान का ले ली मैं बोली की क्यों क्यों नही बताऊँगी इतना पैसा कहाँ पाऊँगी आप ही पैसा देंगें तभी न मैं मैं बनवाऊँगी और कहाँ पाऊँगी पैसा बोले ठीक है अच्छा की ले ली कितने का पड़ा मैं बोली की चालीस हज़ार बोल रहे थे तीस हज़ार का दिया कहे बोले बहोत अच्छा है बहुत सही है बहुत सही में पाई हों मैं बोली हाँ बहुत सही में पाई हूँ तो मेरी जो देवरानी थी वह भी पूछने लगी जैसे कोई देखा नहीं था मैं लेकर आई हूँ घर पर किसी को नहीं दिखाई हूँ नहीं बताई हूँ की मैं कान का ली हूँ तो उसने कहा कि दिखाओ कहे तुम इतना झूट बोलती हो मुझे भी दिखाई नहीं मैं बोली खुद एक दिन पहनूँगी खुद आप देख लोगी की किस तरीका का है बोले बहुत अच्छा है बोल बोल उसे बोल रही थी रही थी बहुत अच्छा है मुझे भी ले चलो मैं भी खरीदूंगी मैं बोली चलो आप भी चलो आप भी देंगें बहुत कम रेट में दे रहे है चलो भाई और कह रहे थे आपके पास पै सा नहीं है थोड़ा बहुत पैसा दे दो और थोड़ा बहुत पैसा बाद में दे देना हमारी तुम्हारी तो अब तो पहचान हो गई है अब तो तुम आने जाने लगी हो अब तुमको मैं जानने लगा हूँ जानूँगा उधार बाड़ी दूंगा तभी तो मेरे दूकान पर आओगी अगर नहीं उधार दूँगा तो मेरी दुकान पर कौन आएगा मैं रोकड़ा ही लूँगा तो जिसके पास पैसा नहीं है थोड़ा बहुत पैसा है अपन दे के फ़िर ले जाएगा फ़िर बाद मेरा हमारा पैसा देगा हाँ सबको पसंद आया मेरे कान का बहुत सुन्दर लगा झुमका बहुत झुमका सुन्दर लगा कान का